रद्द कयल गेल कैबके लेल जेना उबर भऽ गेलै ओला भऽ गेलै हमसब कतौ जाइ छियै तऽ आइ काल्हि कि भऽ गेलैय कि हमसब ऑनलाइन जाकऽ उबर ओला बुक कऽ सकै छी कोनो कारणवश अगर हमरा कुछो नहि जाइके पड़ल हमरा सबके जे भी जतऽ जाइके छै ओतऽ अगर हमरा जरूरत नहि भेल नहि जा सकै छी ओतऽ जाइके जे भी हमसबके कारण छलै से सब अगर ओकर निष्पादन समय रहिते भऽ जाइ छै जेना कार एमरजेन्सीमे बुक केने कएलियै तै लअ कऽ अगर मानि लिअ कि हमरा नहि जाइके पड़लै हमरा उबर ओलाके जे भी हम बुक कयने छी जे भी अऽ आँटो बुक कयने छियै कैब बुक कयने छी ओकरा हिसाबसँ कि हेतै कि अगर हम ओकरा कैन्सिल कऽ देलियै कि हमरा नहि जाइके अय ओकरा ऑनलाइनके माध्यमसँ जाकऽ ओकरा सूचित कयलियै कि हमे एकटा व्यक्तिगत कारणसँ हम नहि जा सकै छियै अऽ अगर किछो अग्रिम राशि हम हुनका भुगतान हम कय चुकल छियै तऽ हुनका हम हुनका हम ऑनलाइनके माध्यमसँ सूचित करबै आओर आग्रह करबै कि हमरा अहाँ रिफण्ड दअ दियऽ रिफण्ड ट्रान्सफर कऽ जे भी छै जे भी हम हुनका एडवान्स जे भी हम हुनका भुगतान कऽ चुकल छियै हुनका सबके एकटा समय सीमा होइ छै कि जे भी अगर बुक हम कयलहुँ आओर हुनका समयसँ रहित अगर आधा घण्टा एक घण्टा पहिने जे भी हुनका समय छै हमरा प्रस्थानक जे भी समय छै ओइसे पहिने अगर हम हुनका सूचित कयलियै तऽ ओ जे छै ओ कैन्सिल भऽ जेतै ओकरा बाद जे छै हुनका हम ऑनलाइनके माध्यमसँ ई मेल रिक्वेस्ट भी भेज सकै छी अऽ हुनका जे भी एप्लिकेशन छै ओइमे एकटा ऑप्शन होइ छै कैन्सिल रिक्वेस्टके

अऽ अग्रिम प्रक्रियाके पूराकऽ कऽ पूरा विवरण दअ कऽ कि हम कोन कारणसँ नहि जा सकै छियै अगर व्यक्तिगत कारण छै या फेर कोइ ड्राइवरके समस्या छै या फिर या फिर हुनका आबऽमे बिलम्बके समस्या छै अगर हमरा कहीं आओर माध्यम भऽ गेल परिवहनके तैं लअ के हम चलि गेलहुँ से सब पूरा बिय जानकारी दअ कऽ पूरा सूचनाके विवरणके जानकारी दअ कऽ हम हुनका से जे भी एडवान्समे जे भी हुनका हम पाइ दअ देने छियै जे भी हमरा ऑनलाइन बुकिंगके माध्यमसँ जे भी हमरा अग्रिम राशि हुनका देल गेल छै हुनका जे भी उचित जे भी हेतै जे भी हुनका अगर सऽ सेवा शुल्क जे भी हेतै ओकरा निष्पादन कए कऽ ओकरा काटि कऽ हमरा जे भी जे एडवान्स बुकिंग जे एडवान्स चार्ज छै से सब हमरा रिफण्ड कऽ देथिन तऽ रिफण्ड ट्रान्सफरके इएह सब एकटा अऽ संरचना छै कि अहाँ अपन व्यक्तिगत कारण बतबियौ या फेर कोइ कारण बतबियौ ओकरा एप्लिकेशनके माध्यमसँ जाकऽ सूचित कए कऽ कैन्सिल कऽ दियौ अगर अहाँके समय सीमा रहैत अगर हुनकर जे भी छै पॉलिसी छै ओकरा हिसाबसँ अगर ओ अहाँके फुल रिफण्ड कऽ देता तऽ आओर नीक बात छै अगर नहि करता तऽ जे भी सेवा शुल्क छै ओकरा कटौती करि कऽ अहाँके ऑनलाइन ही जे भी छै अहाँके बैंकमे रिफण्ड ट्रान्सफर कऽ के देता